मैं नेहा कुमारी मैं मेरा गाँव जजुआर है मेरा मैं अब शादीशुदा हूँ मेरा शादी भी हो गया है जजुआर में ही शादी हुआ है मेरा माइके है सतघारा टोल में मेरा ससुराल है बड़ी पोखर दक्षिणवारी टोल में मैं खाना बनाती हूँ कुकिंग करती हूँ मुझे कुकिंग करना भी अच्छा लगता है कभी कभी सिलाई भी करती हूँ सिलाई भी करने में अच्छा लगता है मेरा एक लड़का भी है मेरा एक लड़का भी है मुझे ये कुकिंग करने सिलाई करने में ये सब में भी मन लगता है मेरा जिला है मुजफ्फरपुर थाना है कटरा और मेरा थाना भी जजुआर में ही होने वाला है जजुआर में भी होने वाला है मेरा हम लोग के जजुआर में मेरा जजुआर में ही सब कुछ है अब हम जजुआर में ही रहते हैं